आं मोजां मोनग्रा बिदिनो माखासे लेखाफोरानो जाहैदों पिजिकेल जुग्रापि सबेनद्रसिंनि लेखा बेहाय सबेनद्रसिंआ बिदिनो पिजिकेल जुग्रापिआव बिदिनो जुग्रापिनि बिदिनो रिलिप पिसार्स बिदिनो थेरेनस फोरनि सायाव लिरनाय जादों बे लेखाखौ आरो बिदिनो प्रुबेलजे' मपलजि माजिद हुइसेन लिरनाय बेहाय बिदिनो रिभारसजों बिदिनो मा मा बिदिनो लेन्द प्रमस देबलब खालामनाय जायो बिदिनो मा मा फ्रसेस जों लेन्द फ्रम देबलभ

जायो बेफोर बादिनि बारै लिरनाय दङ एफ्रुबेल जेमेफलजिनि लेखायाव आरो जुग्रापि अफ इण्डिया बाय कुलार लिरनाय इण्डिया बे लेखाआव बिदिनो इण्डियानि बिदिनो पिजुग्रापि दिबिजनस मावन्टेनस बिदिनो ग्रेनेस थेनेसेसथिम अफ इण्डिया एग्रिकालसारेल सेकटर अफ इण्डिया बेफोर बायदिखौ नि सायाव बिदिनो बायदिसिना इनपरमेसनस होनाय जादों बे जुग्राफि अफ इण्डिया लेखायाव मानि खुलारा आरो बिदिनो क्लाइमेट'लजि लेखा दियेसलाल होनाय लिरनायाव बे लेखाआव दि एस लालआ बिदिनो क्लाइमेटनि बारै बिदिनो बायदिबिसिना बिदिनो क्लाइमेथिख खेरेखथारिसथिखस एबा बिदिनो खेथेग'रिस फोरनि बारै गोथौयै लिरनानै दिनथिनाय जादों बे क्लाइमेट'लजिनि लेखाआव दि एस लाल लिरनायाव